जोंनि जेनेबा गामिआवथ' धोरोमगिरि दैदेनगिरिफ्रा अनेख दङ'मोन दा बेफोर माने बिसोरो जाहैबाय रुंसारि जानानै थांबाय दा बरथ'मान सोलिनानै दङ सानै बिनि मुङा जाहैबाय अमला खान्त ब्रह्म आरो सासेनि नामा धिहिर नार्जारि बिसोरो जोंनि गामिनिनो दा धोरोम दैदेनगिरि जाहैबाय आरो जेनेबा बोसोर गोदानाव आवाथि सावनाय बा महालयाआव आवाथि सावनाय बिसोर सानैयानो जोंनि गामिआव दा दैदेनगिरि जानानै दङ आरो गुरुफ्राथ' जेनेबा जों दिखा लानायाव जोंखौ फोरोङो न'खराव जेरैबायदि जेनेबा जानाय थानाय फोरखौबो बुङो फिसोर जेनोबा माजे समाय बायदिसिना थिथि गोलैनाय बेफोराव जानो नाङा आरो

जे गुरु जे धोरोमखौ खुलुमो बेफोर बेखौनो खुलुमनानै थैजासे खुलुमलांनो थिनो आरो गोदान गोदान सोलायनो नाङा बेफोर बायदि बुङो ओमफ्राय जेनेबा जोङो बिदिनो पुर्निमा एकादशि बिस्थिबार बेफोर बायदिआव जों न'खराव गुरु जेरै थिनदों बेफोरबायदि नेमफोरखौ जोङो बानायनानै गुरुफोरनि माबाखौ थिननाय बिथोनखौ जों फालिगासिनो दं आरो दा बे इसोर खुलुमनायावथ' जेनेबा इसोरखौथ' गोसो जानानैसो लायो बेजों लोगोसे जों जेनेबा न'खराव बायदिसिना नानानिथा दै लोमजानाय साजानाय माबा मोनसे बेमाराव गोदोसोबा जों जेनेबा गुरुफोरखौ नागेरनानै गुरु दैदेनगिरिफोरखौ नागिरनानै जोङो न'खराव बिदिनो पुरुहिदफोरखौ जोङो बिदिनो आवाथिफोर सावहोनानै न'खर फोथार होयो जेरै गुरुवा थिनो जों बेफोरबायदि मावलांनांगौ जायो आरो बे दैदेनगिरियानो गासिबो इसोरखौ खुलुनायाव मा खालामनांगौ आरो मा मा बे मा मा मुवा बेसाद नांगौ बेफोरखौ दैदेनगिरि पुरुहिदफोर बिसोरनो गुरुफोर बिसोरनो जोंखौ गासिबो मुवा बेसादफोरखौ बाबो खिन्थानानै होनानै जों लाबोनानै जेरै बायदि गुरु थिनदों बेफोर बायदि जोङो फालिलांनांगौ जायो बा फालियो धोरोमनि बागैथ' जों बांद्रायबो बुंनो रोङा जेरै गुरुवा थिनदों बेफोर बायदिखौनो जों मावो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय